हय सांग अनूच उलयता

हय आमचोच

हय ओके फूल फॅमिलीक हय सगळें अवेलेबल आहा कितले जाय तुका केन्ना मेरेन जाय कितल्यांक डेट बरें न्यू स्टॉक्स येयला आमगेर हय कसले जाय तुका फोटो धाडूं काय तुमी येतले हांगा ओके ओके ओके बरें धाडटा राव प्रायज थंय मॅन्शन करता कसलें जाय तुका आमी थंय हे हें करतले थंय तुमकां जाय तसलें मेळटलें बेलगांवा ना एक्चुली तुका लोकेशन धाडटा हांव मोबायलार आ एक मसजीद आहा हय तर थंय नाल्या हांव कॉन्टेक्ट नंबर दिता तुका होच नंबरान नाल्यार कॉल कॉल कर आं सकालीं णवांक ओपन जाता मागीर एकांक बंद एक वर लंच ब्रेक मागीर दोन ते रातचे धा मेरेन हय दोनपारचे यो एक ते दोन येव नाका लंच ब्रेक आसता आसतले लोक पूण शटर हाफ आसतलें येवन थंय गर्दी आसता केन्ना आतां वॅडींग सिजन चल्ला तेका लागून आसा मातशें सांच्या टायमार चड आसता एक काम करना तुका बल्कान जाय न्हू ऑर्डर बल्कान जाय जाल्यार तूं सकाळींच यो आमी पोया सारकें पोवया नाल्या टायम वेस्ट जातले न्हू आं ओके ओके ओके ओके ओके ओके हांव तुका होच नंबर न्हू तुजो फोटोज धाडटा तुका सगळें डिजायनाचो ओके तेजेर मॅसेज हाय धाड म्हाका हांव तुका फोटोज धाडटा आनी ते प्रायजाचे रेंज धाडटा प्रायजा प्रमाण ओके बीन नो प्रोब्लम हय सांग राव आं एक मिनट पेन दी रे हय सांग णव पांच सो आट शुन्य साठ आट आट आट सो सात ओके ओके नांव किदें दिया दिया न्हू हय दिया नायक ओके ओके कासावले ओके ओके ओके बरें आं धाट्टा तुका हय धाडटा हय न्यू स्टॉक येयला तेन मेन आतां फ्रेश स्टॉक येयला तोच धाडटा तुका ओके बरें बरें थँक्यू बरें बरें